मूंखे पारिवारिक फ़िल्मियूं ॾाढी पसंदि ईंदियूं आहिन न छो कि हुनमें मतिलबु परिवार जे बारे में ई उहा जानकारी मिलंदी आहे कि कीअं माण्हू इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं उहो मूंखे हुननि मां कुझु फ़िल्मियूं पसंदि आहिनि उन्हनि मां फ़िल्म सूर्यवंशम जीअं आहे उनेमें हिक त पढ़ाईअ जो ॿियो वरी री भई कंहिं खे बि असां मतिलबु हेठि न कयऊं इन प्रकार जूं मतिलबु कि भई सम्झाणी मिलंदी मिली मिले पई ऐं वरी इन में उने खां अलावा कि भई चाहे हे हे छोकिरी हुजे या छोकिरो हुजे ए असां मतिलबु उने में फ़र्क़ु न न करे न करण घुरिजे ॿियो परिवार जूं कुझु कहानियूं ईअं बि हूंदियूं आहिनि जंहिं में असांखे पंहिंजे घर जी ई ॻाल्हियूं नज़र ईंदियूं आहिनि कि भई असांजे परिवार में बि ई ईअं ई आहे एकता ऊअं ई असांखे में नज़र ईंदियूं आहिनि जीअं हम साथ साथ हैं फ़िल्म आहे हे उनमें बि मतिलबु कि भई जीअं चाहे कुझु बि थी वञे ऐं भावर हिक ॿिए जो साथ नथा छॾनि इन ई प्रकार सां मूंखे इहे फ़िल्मूं वणदियूं आहिनि हन छो कि असांजे घर में बि असांजे घर में बि सभई हिक ॿिए जो साथ हर टाइम ॾींदा रहंदा आहिनि ह हमेशह हिक ॿिए सां जुड़ियल ई हूंदा आहिनि